सोलोंथाय साख्रि मावनाय आरो समाजारि थाथायनि बिथिंआव चिरां जिल्लानि आइजोफोरनि सिगाङाव नुजानाय गिबि जेंनाया जाहैबाय जायगानि थाथायनि जेंना आरो थाखा फैसानि जेंना जायगाफोरावबो गोबां जेंना दङ मानोना बिसोरनि जायगाफोराव माने चिरांनि जायगाफोराव लामा सामायाव गोबां जेंना हाब्रु दैब्रु जायो अखा हाबा आरो रांखान्थिनि बेलायावबो गोबाङानो रां खामायनानै लानो हानाय नङा मानोना बे जायगायाव गोबां देभल'प नङा आरो बिसोरनि बिमा बिफाफोरा खस्थ' मावनानै जानायखायनो रांफोरा गोबां थाया बेनिखायनो बिसोरो सोलोंथायफोरखौबो मोजां लानो हाया आरो गुबुनफोरा सोलोंथायखौ लादोंब्लाबो गुबुन ससेनिफ्राय गारनांगौ गोनां जायो साख्रि मावग्रा सुबुंफोराबो आयजोफोराबो साख्रि मावहैनो लामा सामानि थाखायनो थांनो हाया जायो बिसोरो न'खरनि थाखायबो मावनो मोना जायो मानोना न'खरफोरावबो सोरनाबा सोरनाबा फैसा रां रुफानि थाखायनो साख्रि मोनदोंब्लाबो साख्रिआव एसे एनै फैसा नांग्रोगौ साख्रि मावनो बेवहायबो थाहैनो दस्रायाव बेहाय रां हरनो हाया जायो आरो गुबुन सोलोंथायफोरनि बेलायावबो बिदिनो रांनि थाखायनो गोबां सोलोंनानै लानो हाया जायो आयजोफोरा चिरां जिल्लायाव गोबां आयजोफोरानो बेखारै दङ मानोना बिसोरो मोजां सोलोंथाय लानो हायाखै आरो साख्रि मावनायफोराबो गोबां गैया मानोना बिसोरो साख्रिफोरखौ मावनो सानदोंब्लाबो थाखा फैसा आरो जायगानि थाखायनो गोबां प्रब्लेम जानानै लाजोबनो हायाखै सोलोंथायखौबो साख्रिखौबो मावहैनो हायाखै जायगानि थाखायनो मोजां जायगाफोरानो मोजां नङा लामायाबो मोजां नङा लामा सामा एसे एनै अखा हाबानो हाब्रु दैब्रु जायो आरो लामाफोरनि थासारियाव गोबां जेंना फालांगिफोरनि थाखायनो जोंनि चिरां ओनसोलनि जोंनि चिरां ओनसोलनि आयजोफोरा फरायनायनि सोलोंथायनि साख्रिनि बेलायाव समाजारि थाथायनि बिथिङाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों बेफोरनि थाखायनो जोंनि चिरां ओनसोलाव बारा जौगानाय नङा आरो आयजोनि मोजां आयजोफोरा मोजां सोलोंथाय मोनोब्ला जोंनि चिरां ओनसोलाव गोबां जौगानाय फैगोन जोंनि चिरां ओनसोलनि आयजोफोरा गोबाङानो बेखारै दंजोबो मानोना बिसोरो सोलोंथाय मोननो हाया मोजाङै आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव फरायसालि गैया जेरै गामि ओनसोलफोराव बबेबा गोथौ गोथौ गामिफोराव फरायसालि गैया गायसननाय गैया बेनिखायनो गोबाङानो सोलोंथाय लानो हायाखै फरायसालि गैयिनि जाहोनाव आरो खायसेबा गोजान जायगायाव फैनानै फरायफैनो हायाखै थाबायनानैबो फैनो हाया जायो गोजानबा आरो गोबां लामाफोरनि प्रब्लेम थाखा फैसानि प्रब्लेम नि थाखायनो जोंनि चिरां ओनसोलनि बर' हिनजावसाफोरा आयजोफोरा मोजाङै सोलोंथाय लानो हायाखै आरो साख्रिबो मावहैनो हाया जायो